तुमी सुनिता वेळीप उलयता न्ही लाॅकल टुरिश्ट गायड फ्रोम काणकोणा हांव पेडण्यांतल्यान आयलां आनी म्हाका हांगातलें काणकोणचें कांय सारकें म्हायती ना चडान चड रॅस्टोरंट आनी प्लेसीसा बद्दल बीन सो म्हाका कांय रॅस्टोरंटा बद्दल जाणून घेवपा जाय आसलें हांगातलीं बऱ्यातलीं बरीं रॅस्टोरंटा बद्दल जाणून घेवपाक जाय आसलें तुमी म्हाका कितें सांगू शकता हां म्हाका चड म्हळ्यार तेंचो मेनू म्हळ्यार फूड आयटम कशें आसता तें जाणून घेवपा जाय आसलें हरमलाक कशें आसता आं तुमी थोडे आयटमाचे नांवां सांगूक शकता जशें नाॅन वेजान कितें कितें मेळटलें अशें आं हां आनी वेजान कितें आसतलें आं आनी तुमका कितें दिसता हरमलाक आनीक मोलूज क्लासिकाक कंम्पेर केल्यार सगल्यांच्याक बरें दोनूय भितरलें सगळ्याच्याक बरें खंयचें अशें दिसत तुमका हां म्हाजे फक्त अशें दोन दीस रावपाचें आसतलें चड दिस ना दोन दीस आसतलें आनी म्हाका तुमी सांगता तशें डिस्कावन्ट आसलेले थंय गेल्यार बरें न्ही आनीक जेवणूय बरें आसता म्हणटा पय तुमी आनी हां आनीक आनीक दोनीच आसा आनी खंय ना न्ही आं तशें करून आनीक डेजर्टान बीन कितें आसतलें डेजर्ट बीन बरें आसता न्ही डेजर्टाक कितें कितें आसता अशें